जैसा कि हम जानते हैं मोबाइल और टी वी जैसी टेक्नोलॉनोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा ही उपयोग में आ रही है मोबाइल और टी वी की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा लोगों के काम आ रही है इससे लोग अपनी अलग अलग सुविधाओं के अनुसार इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल एक ऐसा एक ऐसा डिवाइज़ है कि जिसके द्वारा आप कहीं भी बैठकर किसी भी दूसरे शहर पर कॉल या एस एम ए टेक्स आसानी से कोई दूसरो लोग तक पहुँचा सकते हैं और टी वी का टी वी टी वी से यह है कि यह टी वी एक इंटरटेनमेंट का एक मनोरंजन का ज़रिया होता है जिसे आप अपने मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं तो यह सब साइंस की टेक्नोलॉजी है जो हमें साइंस के द्वारा प्रदान हुई है तो इस पर बच्चों पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले बच्चे बाहर खेला करते थे जैसे कि क्रिकेट बैडमिंटन फ़ुटबॉल ऐसे अनेक खेल जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों बहुत अच्छी होती थी जिससे कि उनका विकास होता था बट आजकल मोबाइल की यूजेज़ से बच्चे लोग में वह बात नहीं रही है क्योंकि वह अधिकतर मोबाइल का यूज़ करते हैं अगर देखा जाए तो मोबाइल और टी वी ए दोनों ही ई उपयोग में आती है तो तो ऐसा क्यों होता